चार दो दो हजार सात नौ आठ दो हजार नौ पाँच दस दो हजार एक ग्यारह छः सात दो हजार पाँच नौ दस दो हजार सत्तरह